ते मिगी लगदा कि जेह्ड़े बच्चे होंदे ना उ'नें गी निक्के होंदे कशा लेइयै पेंटिंग करना स्टार्ट होन जिसलै बच्चा दौ तिन्न साल दा होऐ ते उ'नें पेंटिंग करना स्टार्ट करी लैना चाहिदा क्योंकि जेह्ड़े निक्के बच्चे होंदे निं उं'दे कच्छ सिक्खनै दा नी बड़ा जेह्का जुनून होंदा ते जिसलै बच्चे सिक्खना चाह्न ते उ'नें गी सिखाना चाहिदा ते फिर बड्डे होइयै परफेक्ट बनना पैह्लें ओह् निक्के होंदे टेढ़े मेढ़े पान लग्गे ताहीं उ'नें बड्डे होइयै शैल पाना ते जेह्ड़े बच्चे दौ तिन्न साल दे बच्चे होंदे ना उं'दा इ'यां बी मन होंदा ते ल्हांदे रौंह्दे ल्हांदे रौंह्दे उ'नें गी पैंसिल पकड़ाई ओड़ो उ'नें दिवारें उप्पर लिखदे रौह्ना ते कुदै कुदै उ'नें लिखदे रौह्ना आं ते जेह्ड़े होंदे उ'नें अग्गें जाइयै ओह् जेल्लै बड्डे होगे ते उ'नें किश पढ़ना होगा ते कोई डाईग्रामां होंदियां किश तां उ'नें गी ड्राईंग करने गी मज़ा आना स्कूल अस बच्चे पाह्ने अजकल्ल ते ड्राइंग बुक्कां चली दियां होंदियां तां ओह् ड्राइंग करांदे केह् हा ओह् उ'नें गी कल्लर करना जि'यां एप्पल होंदा ते एप्पल दा केह्ड़ा कल्लर होंदा ते एह्दे बिच्च जाना ते बच्चें गी जेह्ड़ा बड़ा मजा आंदा ते पता लग्गी जंदा कि एप्पल दा कल्लर केह्ड़ा ते कल्लरें दे बारै गै पता लग्गी जंदा ते इक्क उ'नें गी ड्राइंग करने गी आई जंदी ते मिगी लगदा बच्चें गी कदें ड्राइंग करदे रौह्ना ओह् ड्राइंग करदे रौह्ना ते फ्ही जेल्लै बड्डे होगे ते उ'नें परफेक्ट होई जाना जे निक्के बच्चे होंदे ते उ'नें गी ते ओह् जेह्ड़ा दौ तिन्न साल दा बच्चा ते में चाह्ना कि तुस उ'नें गी सिक्खाओ गै सिखाओ तुं'दी जेह्ड़ी स्हेई उमर ऐ ना सिक्खनै दी ते ओह् ऐ गै ऐ ते मिगी लगदा कि एह् ना निक्की उमरा गै सिक्खना चाहिदा ते निक्की उमरा सिक्खे दा होगा ते ताहीं उ'नें बड्डे होइयै अग्गें सिक्खी पाना ते बच्चें गी जादै कशा जादै खानै दी कोशश करनी ते होर करना चांह्दा ते ओह् सिखाना चाहिदा ते जेह्ड़े निक्के बच्चे होंदे नी ओह् होंदे बड़े शैतान ते इक्क उ'नें बिज़ी रौह्ना अपने कम्मा बिच्च ते तुस बी कोई कम्म करी सकने इं'दे हत्थें च तुसें पैंसिल देई ओड़ी ड्राइंग करदे होई उ'नें अपनी पांदे रौह्ना कुछ ना कुछ ते पांदे निं हैन ते इक्क ते उ'नें बिज़ी रौह्ना ते उ'नें मजा बी आना ते उ'नें खेल्लदे रौह्ना ते मिगी जेह्ड़ा लगदा कि बच्चें दी उमर होंदी ओह् दौ इक्क ते इक्क साल दे बाद सिक्खनै गी स्टार्ट होई जंदी